अगर मुझे मौका मिलेगा कि मुझे भारत के बारे में बताना है तो मैं अपनी तस्वीर के माध्यम से सबसे पहेले भारत की संस्कृति पुरातत्व और भारत का इतिहास मैं दिखाऊँ वहाँ सबसे पहले सबसे पहले मध्य मध्य प्रदेश दिखाऊँगा जो भारत का दिल कहा जाता है उसके बाद मैं अपना जितने भी भारत के उनतीस राज्य सारे राज्यों में जाके मैं सब जगह के फोटोएं तस्वीरें खीचूँगा ओ वही वो तस्वीरों के माध्यम से मैं हमारे देश को और संस्कृति को बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ में हमारी लोकप्रियता और हमारे अनेकता में एकता को दर्शाना चाहता हूँ और साथ ही साथ में हमारे जो कानून हैं हम लोग हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई हम सब आपस में कैसे रहते हैं वो हम अलग अलग होने के बाद भी हम उनतीस राज्यों में एक होकर एकजुटता से साथ में रहते ना हम सब एक नागरिक हो के सब हमारे देश के लिए हम परस्पर विकसित होने के विकासशील देश बनाने में लगे हैं हमारी जी टी पी बढ़ाना हम हमें सभी के साथ में उनतीस राज्य हम आपस में मिलके हमारी जी डी पी बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ ही साथ में हम उनतीस राज्य एक दूसरे के आपस में भाई भाई होने की तरह एक भाई आपस में भाई बनके हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ ही साथ हम हमारे यूनियन टेरिटरी जो हमारे अंडमान निकोबार है दमन दीव है यहाँ की भी सुंदरता दिखाना चाहता हूँ ये एक टाइम पे पुर्तगालियों के पास थी जो आज हम हमारे साथ में है सिक्किम जैसे इस्टेट्स हैं वहाँ पे अब जो यहाँ की भारत की सबसे बड़ी सुंदरता है कश्मीर हो गया कश्मीर सबसे बड़ी हमारे यहाँ की भारत की सबसे सुंदर जगा है लद्दाख जैसी जगह हैं लद्दाख और हिमाचल हमारे देश का सबसे सर्वोच्च शिखर है जहाँ से आप एक तरफ देखेंगे तो चायना और दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारे देश की खूबसूरती दिखती है और यहाँ पे सबसे प्राचीनतम चीज़ें देखा जड़ी बूटियाँ ये सारी चीज़ें हमारे देश से नहीं विदेश में भी सप्लाई की जाती है साथ ही साथ में हमारे देश में और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जैसे कहा जाता प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे जो युद्ध हुए हैं वो भी चीज़ें हैं